गोंय हें धार्मीक सुवातांनी भरलां गोंयांत खुबशीं धार्मीक सुवाती आसात जशीं लयराईचें देवूळ शिरगांवा म्हापशां बोडगिनी केळबाई मागीर सप्तकोठेश्वर आनी तुमी गोंयांतल्या खंयच्याय वाठारांत वचात थंयसर देवळां हीं आसात गोंयांत जर खंयच्याय वेळार गोंय भोंवपाक आनी खंयच्या वेळार अशें स्पेसिफीक तुमकां जाय जाल्यार ह्या समर सिजनांत तुमकां कुर्डी वचपाक मेळटा कुर्डी हो एक गांव जो इतको खाला आसता वर्साचे बाकी सगळे म्हयने जो डॅम बांदल्या कारणा खातीर वर्साचे सगळे म्हयने उदका खाला आसता पूण ह्याच म्हयन्यांनी उन्हाळ्यांत उदक वता आनी कुर्डी हो गांव वयर येता तर तुमी ह्या गांवाक भेट दिवंक शकतात